हेलो सर क्या आप जमैटो से बोल रहे हैं मुझे न खाना बुलाना था आपके यहाँ से तो क्या आपके यहाँ खाना मिल जाएगा उसमे क्या नॉन वेज भी मिलेगा य या वेजीटेम वेजीटेबल मिलेगा मुझे न दोनों चाहिए था तो क्या आप मेरा ऑर्डर ले सकते हैं मुझे खाने में छोले भटूरे भटूरे चिकन चिकन चाहिए बटर चिकन चाहिए पालक पनीर चाहिए और मीठे में गाजर का हलआ दही भल्ला और बादाम बादाम का हलआ और और और पिज़्ज़ा बगर दाल चावल और रोटी और यह सारी चीज़ें चाहिए था तो क्या आप मुझे मेरे घर तक डिलेवर कर सकते हैं खाना और करूंगी तो कितना टाइम तक के लगेंगे मुझे थोड़ा भूख लगी है तो आप थोड़ा जल्दी कर दीजिए दस मिनट के सम्थिंग कर दोंगे क्या मेरा पता है इटारसी रोड दीवान कालोनी तो आप दस मिनट में मेरा ऑर्डर कर दूँगी और मुझे न थोड़ा सा खाना गर्म चाहिए और आप आप जितना जल्दी चाहे उतना भेज सक भेज सकते हो क्या और पेमेंट क्या ऑनलाइन होंगी या आप केस केस लेते हो ऑनलाइन होंगे तो मैं ऑनलाइन कर देती हूँ केस होंगे तो जब आप डिलेवर करने आओगे तब मैं आपको केस दे दूँगी ठीक है तो आप और हाँ उसमें न खाने में थोड़ा सा सलाद भी दे दीजिए सलाद में आप प्याज़ मत डालिएगा मुझे प्याज़ से एलर्जी है ठीक है और हाँ उसमें थोड़ा पापड़ डाल दीजिए और पपा मसाला पापड़ डालना और मीठे में गाजर के हलए के जगह बादाम का हलआ कर देना और चपातियाँ तीन भेजना और एक शाही पनीर भी भेज देना और दाल मखनी भी भेज देना और साथ में साथ में अचार हाँ यह सारी चीज़ आप मेरे मेरे दिए हुए पते पर आप भेज देना ठीक है